ہیلو السلام علیکم کون بول رہے ہیں

ہوں ہیڈ ماسٹر بول رہا ہوں میں پورنیہ کہاں سے بول رہے ہیں بھوج گاؤں سے وہ تو کیا ضرورت تھی اسپیشل کلاس کس چیز کی اوہ تو آپ کا کلاس جو ہے وہ کلاس کہیں چل رہا ہے لیکن وہ کلاس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسی کے لیے اسپیشل کلاس کرنی ہے اچھا اچھا یہ بات ہے

آج شام کو میٹنگ ہے تو میٹنگ میں دو تین استاد کا نام میں بتاؤں گا جو لوگ پڑھائیں گے تو اس کو کہنا ہے کون سی کتاب سمجھ میں نہیں آئی ہے ہنی انگلش او ہنی انگلش بالکل بالکل تو شام کو آ جائیے گا کتنے بجے آ جاؤ گے ہم آج ظہر بعد میٹنگ کریں گے ہمم نہیں بالکل تو آپ پورا پورا کلاس ساتھی کریں گے یا صرف آپ ہی کریں گے او کوئی بات نہیں آپ امین السیف سے بات کر سکتے ہیں تو آپ پورے کلاس والے آ جائیے گا

نہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں پہ یہاں یہ اچھی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی پریشانی ہوگی بھی نہیں آپ بلا جھجھک آ جائیے گا اور کوئی بات کچھ نہیں اور ٹھیک ہے خدا حافظ